जोंनि हारिमुवारि दोरोङारिनि गानग्रा जोमग्राफ्रानो जाबाय जों अनेक रोखोमनि गानग्रा जोमग्रा गानो जेरै जोङो फालिफोरखौबो आर'नाइ आरि लायो दख'नाफ्राबो अनेक थायो अनेक कालारनि अनेक अनेक गाब महर आरो अनेक दानिया आर'नाइ आरि दख'ना आरि ओंखारो अनेक दख'ना दङ माने गोदान गोदान दख'ना ओंखारनायफोर दङ माने फालिफ्राबो आर'नाइ आरि अनेक दङ आरो हिन्जावफोरना कालारफ्राबो अनेक गोमो गोजा गोथां गोमो बिदिनो अनेक मोजां मोजां आग'र दाना दख'नाफ्राबो मोजां मोजां ओंखारबाय अनेख बिबार दख'ना माबा ल'फाय दख'ना बिदि अनेक मोजां मोजां दख'ना ओंखारबाय जोङो बिदिनो मोजां मोजां गोदान गोदान ओंखारनाय दख'नाफोरखौ जोङो बायनानै गान्नो लुगैयो गान्नानै जोङो मोजां मोनो गावखौनो गाव मोजां सान्नाय लुबैयो जेनेबा बिदि गानबाथाय जोङो गावखौनो गाव मोजांसिनाव फैनाय मोनो आरो गावखौनो गाव साबगा हामगा मोजां मोनो बिदिनो जोङो ओंखायनो फालिफोराबो अनेक दं इन्दि फालि आर'नाइ फालि जोङो बिदिनो अनेक मोजां मोजां फालिफोरखौ जोङो बायनानै लायो इन्दि फालिखौबो जोङो बायनानै लायो आरो आर'नाइ फालिफोरखौबो जोङो बिदिनो बायनानै लायो गामसाफ्राबो जेरै हौवाफोरनियाबो अनेक थायो बड'लेण्ड गामसा अनेख बिदिनो महरनि गामसा थायो बिदिनो गुफुर गोजा गोथां गोमो अनेक महरनि गामसाफ्राबो थायो आरो बड'लेण्ड गामसा बिदिनो आर'नाइफोरबो दानिया बिदि गामसा ओंखारबाय बेफोरबादिनो गामसाफ्राबो अनेक थायो बिदिनो बर'बाबो गासिबो गामसा दख'ना फोराबो अनेक अनेक डिजाइननि अनेक अनेक गोदान गोदान ओंखारजोबाय गासिबो बिदिनो जों दख'नाफोरखौबो अनेक अनेक गोदान गोदान डिजाइननि जोङो बायनानै गानो आरो गोदान गोदान ओंखारनाय नुबाथाय जोङो गोदानखौ बायनानै गान्नो लुबैयो मानि जोङो जेखौ मोजां नुयो बेखौनो बायनानै गान्नो लुबैयो फालिफोरखौबो जों बिदिनो जेखौ मोजां मोजां नुयो बेखौनो बायनानै लानोबो लुबैयो आरो गोदान गोदान ओंखारनाय नुबाथाय जोङो बेखौ बायनानै लानो लुगैयो आरो जोङो माने जेखौ मोजां मोन्दों बेखौनो जोङो फैसा गारनानैबाबो जोङो बायनानै लायो आरो जोमो जोङो बिदिनो अनेक फालि दख'ना मोजां नुबाथाय अनेख लायो गानो जोमो जों बिदिनो बाहायबाय थायो आरो मोजां मोजां ओंखारनाय नुबाथाय जोङो बिदिनो बायनानै लायो दाम गारनानैबाबो बिदिनो जोङो लानानै गामसा दख'ना फालिफोरखौ जोङो बिदिनो गोदान गोदान मोजां नुबाथाय जोङो बायनानै लायो बिदिनो बायनानै गानो बिदिनो जों गावखौनो गाव समायनायबो मोनो मोजां मोजां गान्नो हायोब्ला मोजां मोजां लानो हायोब्ला मोजां मोजां जि आरि जोङो बायनानै गान्नो हायोब्ला गावखौनो जोङो मोजांबो सानो मोजांबो मोनो आरो समायनायबो मोनो आरो जों गावखौनो गाव बिदिनो जोङो मोजां मोजां ओंखारबाथाय गानो जोमो बाइयो